असां जे भारत में सभु जातियूं सामाजिक कार्य मिली करे कंदियूं आहिनि पर ॿियनि शहरनि जूं त ॻाल्हियूं ही निराली आहिनि जीअं त गुजरात कर्नाटका राजस्थान ओडिशा ऐं एम पी जीअं असां जे गुजरात में त गरबा डांडिया पदर इहे खेॾंदा आहिनि डांडिया खेॾंदा आहिनि बांस जी लकड़ीअ सां असां जो किशन भॻवानु हुन सां खेॾंदो हो ऐं गरबा खेढ़ंनिदीयूं आहिनि उतां जी जाईफ़ू पदर गुजरात जे गांव में नाल ॾंडे जे किनारे खेॾियो वेंदो आहे हाणे हलो ता कर्नाटक जे तर्फ़ु कर्नाटक में मशहूर आहिनि साड़ियूं सिल्क जी साड़ियूं मैसूर साड़ी राजस्थान में क़ीमती पत्थरनि ऐं दस्तकारीअ दस्तकारीअ में मशहूर आहे राजस्थानी फर्नीचरु ब्लॉक प्रिंट टाई ऐं डाई ज़रीअ जो कमु थींदो आहे हाणे हलो त असां ओडिसा तर्फ़ु हलूं ओडिसा में आर्यनि ऐं आदिवासी रवंदा आहिनि उतां जो मशहूर मंदरु आहे जगन्नाथ मंदिर ऐं कोनार्क मंदरु ऐं भितकानि नेशनल पार्क ऐं चिल्का ढंढु मशहूरु आहे